وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا استعمال کس طرح ہو تبدیل ہوا ہے خاص طور پر دوسری زبانوں او زبانوں اور ثقافتوں کے اثر سے دیکھیے اردو زبان بہت میٹھی زبان ہے ویسے تو لیکن کیا بتائیں آج کل انگلش کا دور ہے ہر کوئی آدمی انگلش کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو ہمارے علماء دین ہے وہ بھی زیادہ ترب انگلش کی طرفی زور دے رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے لیکن ہم جو ہیں چاہتے ہیں کہ اردو زبان بھی بہت ترقی کرے کیونکہ اب ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھی بہت بولی جاتی ہے اردو کیا بتائیں بس اردو کے بارے میں اردو تو الگ ہی زبان ہوتی ہے پہلے یہاں بہت بولی جاتی تھی لکھنؤ میں اردو زبان لیکن آج کل کیا بتائیں انگلش کا دور ہے جس میں لوگ باگ اردو بالکل ہی چھوڑنا چاہتے ہیں کوئی بولنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی ہندی انگلی کے ساتھ ہندی اردو ساتھ بول کر یہی ہوتا ہے ہندی اور انگلش اردو ساتھ بات بولی جاتی ہے